हेल्ल'

माब्लानिफ्राय गाबोननिफ्रायथ' आं हास्लाबनाय नङा खामानिखौ मावनो किन्तु नायनो हिसाबै थांजागोन आरो नेक्स्ट विकनिफ्रायसो मावनो हागोन आङो औ औ देह औ औ दा कालार चइसफोर माबा बिदि कण्डिसनफोर दङ नामा माबायदि माबायदि नांगौ

गाबोनो देखायनोसै नामा औ औ जागोन दे नैबे नाम्बारा वाट्सएप दंखायोबा नैबे नाम्बारावनो हरसिगोन आङो दिनै कालारनि जा फरमेटफोर दङ बेफोरखौ नायनानै चुज खालामना दोनबानो जाबाय औ औ न'आ न'आ मा टाइपनि अ आसाम टाइपनि बिदिब्ला माल्टि कालारबो होजायो मोनसेल' कालारबो होजायो नोंनि सायाव आरो चुज खालामनाया माल्टि कालाराव माने रुम रुम लानानै बेलेक बेलेक कालार जायो बा वाल मोनसे मोनसे बेलेक बेलेक कालार जायो ओमफ्राय आरो मोनसेल' सिंगोल कालारबा गासैबो मोनसेयानो बाहेरावबो भिटरावबो मोनसे कालारानो जाजोब्बाय आरो आरो जा वालपेपार टाइपनिबो होजायो

अ अ आंथ' हारसिं खालामा आंजों लोगोसे साथामसो लेबार थाफाखायो ओमफ्राय पार लेबार अ आंनिया वान थावजेन ओमफ्राय पार लेबार सिक्स हाण्ड्रेड औ औ दा लेबाराथ' एसेबांखिनियावनो सोलिखायो बे पेइन्टिंनि लेबारा इसे बारा जायोना ओरैनोथ' आरो पार लेबार हिसाबाव लायाबा स्कुवेर हिसाबावबो कालारखो होजायो स्कुवेर औ स्कुवेर फिट सिस्टेमाव सिक्सटि लायो सिक्सटि रुपिस

औ औ औ दे दे जागोन दे